आं संनाय बायदिसिना बेफोरखौ जोबोर मोजां मोनो जेरै दखान होनाय एबा हटेल होनाय बेफोराव जोंना नखरनि मानसिफोराबो सापर्ट दङ सापर्ट दंनाया नाथाय फैसाफोरनि प्रब्लेम दं फैसा थाखानि जों लुबैनाय खिनिखौ जों हाया होनो हाया माखासे फैसानि प्रब्लेम जानायाव बुस्तुफोरखौ बायनो हायैयावबो दखानखौ होनो हाया होनो लुबैब्लाबो बिदिनो आं लुबैयो जे हटेल होनो एबा माबा मोनसे बिजनेस खालामनो हटेल होनानै बिदिनो मेथाय बायदिसिना सावनानै बेबायदि फाननो गोसो जायो नाथाय जों फैसा गैयैनि थाखाय फाननो हाया